मुरगीपालनके उससे सम्बन्धित नियम जे छै से हमरा सभकेँ तऽ ओतना नहि जानै छिए तब पशुपालन कल्याण पर्यावरण विभागमे पुस्तकके माध्यमसे अखबारके माध्यमसे एहिसब विषयमे जानकारी दै छै तऽ हमरा सभकेँ जब मुरगी पालन करैके इच्छुकमे नहि रहै छिए तेँ ओहिपर विशेष धिआन नहि दै छिए हमरा सभकेँ तऽ पशुपालन विभागसे पशुकेँ पालैमे हमरा सभकेँ जे नियम कानून रहै छै तऽ ओ जानकारी करैके लिए रहै छिए उत्सुक लेकिन ई मुरगीपालनमे तऽ हमरा सभकेँ नहि विशेष जानकारी छै तऽ हमरा सभकेँ पशुएपालन करै छिए ओकर जानकारी रखै छिए विशेष धिआन दै छिए आओर ओकरा किसब खानपान रहन सहनके आवश्यकता होइ छै ओ चीज केलिए हमरासभ जानकारी मिलबैके कोशिशमे रहै छिए तऽ मुरगीपालनसे सम्बन्धित जे जानकारी छै ओ हमरा सभकेँ तऽ नहि छै लेकिन गाइ पालन तऽ शुरूसे बचपनसे हमर बाप दादा कएने अएलैए तऽ ओ करै छिए तऽ ओकरामे कठिनाइ नहि छै ओकरा तऽ आरामसे कै लै छिए आओर गाइ पालनसे हमरा सभकेँ जे भी फायदा छै ओ तऽ हम कि बताएब ओ हमरे सभकेँ जानै छिए गाइ पालन करनाइ हमरा सभकेँ उपयोगी समझै छिए आओर गाइ पालन ही करै छिए आओर हमरा सभकेँ भविष्यमे जे बालबच्चा छै ओहो एहिपर आगाँ अथी रहै छै जे हमरोसभ गाइके पालन करी काहे तऽ हमरा सभके परिवार जे छिए अभी से शाकाहारी परिवार छिए हमरा सभके माँस मछली खाइवला लोक नहि छिए एहि वास्ते मुर्गिओ पालन करनाइ हमरा आओरके लिए कठिनाइ छै गाइके पालन करै छिए तऽ गाइके पालन कै के हमरासभ ओकरा गोबरसे बर्मिओ कम्पोस्ट तैआर करै छिए आओर बर्मी कम्पोस्ट समयपर होइ छै तऽ दुइ हजार चारि हजारके हम बेचि भी लै छिए

खुशीसे लै जाए छै छओ सओ रुपैआ क्विण्टल आओर हम अभी तकमे ई दुइ हजार बारहसे हम ई बर्मी कम्पोस्ट बनाबै छिए तऽ अभी तकमे लमसम हम कमसेकम तीस चालिस हजार रुपैआके बर्मी कम्पोस्ट खाद हम बेचि चुकलिए यऽ आओर अपना खेतमे डालै छिए आओर फसिल उगाबै छिए आओर एहिसे बेसी आओर हम कि कहब